म्हाका लोन हें जायत पडटा किद्याक समज फाल्यां घर चलोवपाक जाय जाल्यार थोड्यो वस्तू घेवचे पडटा उदारणा म्हणल्यार ए सी ए सी आवश्यकता टि वी आवश्यकता फ्री आवश्यकता सगळ्यो वस्तू घेतल्यो जाल्यार एक लाखांनी रुपया जाय पडटा आनी सेवींग जें आसता सदांच कमी आसता मोटें आसना म्हयन्या सम पांच हजार तूं सेव करता वर्सां तूं तुका साठ हजार जावं शिकता पूण जेन्ना लाखांनी रुपयाची आयज काल तर टि वी पळयता जाल्यार व्हडली टि वी भुरग्यांकय व्हडली जाय पडटा जे सोनी सारके टी वीचो ब्रॅण्ड आयज लाखांचे वयता आनी आयज ती भुरग्यांकय आवडटा जेन्ना क्रिकेट सामना जाता तेन्ना मोट्या पो मोटें पिक्चर पळोवपाक सगळ्यांकूय सगळ्यांकूच आवडटा डोबळी आमी सम आयनॉक्स आयनॉक्सां वयता जेन्ना जे सिस्टम सावंड पयता तेन्ना एक उमेद जाता पोळोपाकूय उमेद जाता तशेंच भुरग्यांकूय दिसता आमकांय दिसता बाबा तशी सिस्टम आपल्या घरा कडेन आसची आनी तशी तें पिक्चर्स व्हडलें दिसचें आवाज बरो निवळ येवचो क्लियर येवचो आनी एक मजा आमकां वाटची ए सी तुमी म्हणटा आयज ए सी बसून बरी ब्रँडची ए सी आमी समज एक म्हणटा आमी टाटा प्रोडाक्ट म्हणटा आयज काल तुमी पळयता आसतले थंय टाटा टाटा म्हणल्यार नांवूच दुसरें आसा सामकें एक नांवांजलेलें नांव जें तुमी रिपेर एण्ड मेन्टेनन्स जे आसता मागीर तेन्ना ती गरज जास्त गरज पडना आमी उल्टास टी वी समुदारण तुमी घेतलो जाल्यार उल्टा टी व्ही पयल्या आसतलें तुमी खंय जे बरें मनीस आहा जे आपूण परत रिपेर एंड मेन्टेनन्सांक वसना ते पळयतले म्हणटले आमकां ओल्टासूच टी वी जाय म्हणजे पेपराचे हांव आसतालो जेन्ना ओल्डटास टी वी लोक कितले घेतात तेन्ना पर्संटेज थंय दाखयलें थंय दाखयल्लें त्रिसश्ट म्हणजे त्रिसश्ट पर्संट लोक वल्टासाक वय टाटा प्रोडक्टा वयता तशें सोनी सोनी टी वी एकदा तुवें घेतलें हांव आमगेलो गेलों खंय म्हणल्यार एक सी एम एम म्हळ्यार एक फामाद दुकान आहा ऑल ओवर गोवा जेंची दुकानां आसा थंय म्हाका तेणे सांगले म्हाका हांवें म्हणल्यार म्हाका टी वी सोनी जायी सोनी ताका तेणें फक्त सांगलें म्हाका सोनी म्हणल्या म्हणालागलो तुका लॉन बीन कांय मेळपाचें ना शब्द सांगलें तेणे कॅश एण्ड कॅरी तुमी कॅश दिवपाचे आनी टि वी व्हरपाची नाजाल्यार सॅमसंग दाखय मुगो सी बी सॅमसंग म्हणालागलो तूं व्होरो शकता कारकत ना लॉन आमची फेसिलिटी हा खूब खुबशी कंपनी हांगा जवळ जवळ पांच स कंपनी हांगा बसलेले आहा लोक थंय तुमी लॉन मेळोंक शकता पूण सोनी म्हणल्यार तुमकां टिवीचेर लॉन मेळपाचें ना तशें रेफ्रिजरेटर आयज काल ऑटोमॅटीक पूण म्हणजे आतां बट्टन मारपाची पयली येताले बटन मार तेन्नाच आयस विरगळटालो आतां ना फ्रॉस्ट फ्री म्हणजे आयज एक तें सुद्दां आयज बरी किमत पन्नास हजाराचे ऊंच किमत आहा बरी कंपनीच घेतलो जाल्यार थंय आयज फॉस्ट फ्री म्हणजे तूं परत बटन मारपाची गेल्यार ऑटोमॅटीक तुका आयज ते हितू जायना वयर डिप फ्रिजरा जायना तुजो मेन्टेनन्सूय कांय ना अशें हें आसता बरें आसता आनी दुसरें आतां वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन म्हटल्यार बरी कंपनीची घेतलेलो आयज एका पन्नास हजार सुमार तेन्ना लाखानी रुपया आमकां जाय पडटा तें लोन शिवाय आमी फुडें वोसोंक शकना आयज व्हडली व्हडली कंपनी बजाज सारकी कंपनी आयज मुखार येयल्ली आहा लॉन मुखार येवन आमी फोन करता बाबा तुमी लोन घेवपाक इंट्रस्टेड आहा म्हणून आनी हे टायमार आमकां बऱ्याकय पडल्या बज कंपनी सारक्यो की लॉन आमकां बरो इंस्टॉलमेंट आमी समज रिपेमेंट बीन बरें केल्यार आमकां परत ते ऑफर करता हांवेन एकदां हांवें काडलेले धा हजार जेन्ना म्हाका ताबडतोप पळय ताबडतोप जेन्ना आमी दोन तीन इंस्टॉलमेंटान पे केले तेन्ना परत एक आनी एक तुका सर तुका जाय पन्नास हजार जाय काय म्हणून आनी दुसरे फावटीं पन्नास हजार फे पे केल्या तो म्हणो लागलो अशें वाडत आहा तें पॉयंट्स जे आहा तें वाडत आसा आनी तें प्रमाणे आमकां लॉनूय घेवपाक बऱ्या पडटा त्या खातीर लॉन हे घेवचेच पडटा लॉन जाये बीन आमकां एडुकेशन आयज काल गोवोरमेंटान सुद्दां एक पॉलिसी काडल्या की बाबा भुरग्यांशी शिक्षण तूं घेतलो जाल्यार गोवोरमेंट तुका लॉन दिता ती बीन रेट ऑफ इंट्रस्ट जो आसता सामको कमी आसता गोवोरमेंटान स्किमूत काडल्यार बिजनस आयज काल जे भुरगे बिजनसा वयता ते बिजनस करूं येवजता ते म्हणटा हेंच आमकां पयशे ना पळय फायनान्स म्हणजे वीथ सहाय गोवोरमेंट दिता गोवोरमेंटाचें जेन्ना भुरगे पॉलिटेक्नीक करता अथवा आपल्या वोकेशनल करता तेन्ना तेका पयशांचे सहाय आसना इतले बापूय आवय बापूय इतले श्रिमंत आसना इंडस्ट्री काडून दी पूण ही आयज गोंयांत इ डी सी इकॉनॉमीक डेवलोपमेंट कॉर्पोरेशन सारके ऑर्गनायजेशन आहा जंय आयच्या भुरग्यांक बरें फायनेन्स म्हणजे वित्त सहाय पयशांच्या आधार करता आनी आज आय इंडस्ट्रीयल डेवलोपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे गोवा इंडस्ट्रीयल डेवलोपमेंट कॉर्पोरेशन जंय आहा थंय आयज शेड शेड बसून घालपाक नव्या भुरग्यांक जे समज उमेद आसा फॅक्ट्री घालपाक वा फॅब्री किचन कसले बारीक बारीक युनिट आसता मोटे आसूं शेकता थंय थंय शेडूय दिता प्लस फायनल्स म्हणजे फक्त सहाय थंही मेळटा पूण आयज भुरग्यांनी फक्त मुखार येवपा जाय थंय बी लॉन काडले शिवाय कांय मेळोंक शेकना आनी इ डी सी म्हणजे इकॉनॉमीक डेवलोपमेंट कॉर्पोरेशन जें गोंय सरकार पळयता थंय पासून एक इंट्रस्ट रेट ऑफ इंट्रस्ट म्हणजे मात्रा जे इंट्रस्टची मात्रा आहा ती सुद्दां सामकी कमी आहा उद्देश एकूच आसता भुरग्यांनी जें शिक्षण घेतल्या भुरग्यांक म्हणजे तें लायनीचे भुरगे जे आपलो इंडस्ट्रीज चलोवंक शकता तो मागीर थोडे एम बी ए भुरगीं जाल्ले आसता मॅनेजमेंट खबर आसता तो प्रोडक्शन पॉलिटेनिका आसता भुरगीं इंजिनियरींग लेवला केल्ले आसता ते इंडस्ट्री घालूंक शेकता आनी ते वेवस्थीत ही चलो शकता हो मुद्दे मुख्य उद्देश गोवोरमेंटाक मुखार दवरलो तुमी मुखार येवचें आनी हे जे आमी अर्थ सहाय आनी इंडस्ट्री घालूंक तुमकां आधार करता तें तुमी मुखार व्हरपाक जाय तशेंच आतां पर्सनल लॉन म्हण पर्सनल लॉनीय केन्ना केन्ना जाय पडटा पर्सनल लॉना कांय प्रश्न ना आजकाल हें बजाज फायनान्स एच डी एफ सी सारक्यो युनिट्स अथवा संस्था मुखार येयल्ली आसा आनी प्रत्येक खंय वस आयज तेंची सेवा सुद्दां बरी आसा जेन्ना तुमी कावंटराचेर वयतले तेन्ना पळय जाल्यार ती बाजाज फायनेंस तुमी वजा आसतले बाबा एच डि एफ सी आसतले ते बरे मार्गदर्शन करता तेंची कावंटर अशी आहा की तुमी आनी लोकूय आयज काल बरें किदें कंपिटिशन स्पर्धा वाडलेल्या कारणान हे सुद्दां जे संस्था आहा ते मुखार येतात आपल्या बाबा तांकां दिया कित्याक बाबा घेया तुमी पयशे घेया किद्याक तांकांय आपली संस्था वाडोवपाची गरज आसता तांचे स्ट्राफ आसता तांचे मॅनेजमेंट आसता ते थोडे टार्गेट सुद्दां दिल्ले आसतात थोडे आयज काल जे सेल्स सेल्स प्रोमोशन म्हणजे खंयची परिस्थिती विक्री करप मागीर पयशे दिवप आनी तें सेल्स वाडोवप तेंका मार्जीन आसा बाबा एक टार्गेट आसा पन्नास लाखाची तुमी हें करपा जाय एक करोडाची प्रोजेक्ट हें करपा जाय किदें टारगेट अचीव करपाक तेन्ना तुमकां सॅलरी बरें मेळटलें एक प्रोमोशन तुमचें आसता तेन्ना मुखार तें शक शकता मुखार मेळटा फार्मींग फार्मींग जर प्रश्नूत ना आजकाल गोवोरमेंट सामको फाटल्यान लागला फाटल्यान लागला म्हणजें तुयें अर्थ सहाय वित्त सहाय करता बाबा तुमी फार्मींग करात आयज खुबशे भुरगे तरणाटे भुरगे फार्मींग वचोनात पूण थोडे कडेन अशें दिसता आहा की आयज थोडे भुरगे गोवोरमेंटची सहाय घेता आनी हांवें किद पळोवपाक पयर रोजां एकटे रोजां रोजांचो भाग केली आनी बेळगांवचे लोक हाडटाले पयली आतां थंयचे बरें रोजां हाडटा आनी लाखानी रुपया त्यो कमी अशे भरपूर फार्मींग सुद्दां आयज पोल्ट्री फार्मींग आसा खूब तरेची धंद्या ज्यो गोवर्नमेंट मुखार सल्ला आनी गोवोरमेंट बरें कार्य करून पळोवपाक गेल्यार फार्मींग सुद्दां करप म्हणजे दुसऱ्या भुरग्यांक आयचीं तरणाट्यांक मुखार काडपाक तांची लायफ तांचें बरें जिवन जगपा हें गोरमेंटाक काम करता